मुण्डेश्वरी धाम कैमूर डिस्ट्रिक्ट मे पड़ै छै बिहारेमे छै ई धाम वहाँ गेल रहि तऽ पहाड़ छै एकगो आ पहाड़ पर चढ़ैमे तऽ दिक्कत होइबे करै छै सभ गोटा जनबै करै छी हम सभ तब्बो हम चढ़लीह लेकिन साँस तऽ थोड़ासँ अथि हुये लागल दिक्कत हुये लागल लेकिन फिर भी हम एक्के बेरमे वहाँ चढ़ि गेलि आ वहाँ भगवतीके स्थान छै जेना अपना सीतामढ़ी मधुबनी जिलामे छै कथि कितना ऊँच छै ई स्थान पुपरिसँ आगे ओहने स्थान छै ओ शक्तिपीठ छथिन्ह वहाँ भोजपुरीके जे एकगो गायक छथिन्ह मनोज तिवारी ओकर फेवरेट मतलब जगह छै वहाँ स्थान घुमै लायक बहुत मनोरम दृश्य छै वहाँ गेला पर बुझाय छैकि हँ भगवतीसँ हमरा साक्षात दर्शन भऽ गेल आ मन बड़ा तृप्त भऽ जाइ छै बड़ा बड्ड नीक लगै छै वहाँ गेला पर एकदम लगै छै कि जीवन जेहै सफल भऽ गेल हमर आ हम तऽ हमेशा तऽ नहि मौका मिलले लेकिन कभि कभि मौका मिलैयै